عام طور پر دوپہر میں میں کھانا بناتی ہوں چکن اور چاول کے ساتھ جو بنتا ہے اس کو تہری بولتے ہیں اور رات میں میں ارہر کی دال چاول روٹی اور پرول آلو کی سبزی اور اچار مجھے بنانا بہت اچھا لگتا ہے